मेरे पास बहुत सी पुरानी तस्वीरें भी हैं और जैसे नई जो तस्वीरें आई हैं तो पुरानी तो ज़्यादा क्लियर नहीं होती थी क्योंकि पहले ऐसे फ़ोन नहीं थे एंड्रॉइड इतने अच्छे कैमरे नहीं थे उनके तो पुरानी तस्वीरों का अधिक भावुक मूल्य नहीं है मेरे हिसाब से जो नई हैं उनका ये है उनकी जो क्लैरिटी है जो नए नए जो एंड्रॉइड फ़ोन्स आए हैं जो कैमरे आए हैं जो अच्छी क्वॉलिटी के हैं जिससे पिक्स क्लियर आती है और तो मेरा तो यही मानना है कि जो नए हैं वो अच्छे हैं बाकी पुराने की तो कोई वैल्यू अब है नहीं क्योंकि नई नई तकनीकें लाए हैं जो पढ़ लिखकर अच्छे अच्छे जो आई टी वगैरह करके लोगों ने जो नई नई डिजिटल चीज़ें लेकर आए हैं तो वो ज़्यादा अच्छी हैं पुरानी से तो तो मेरा मानना तो यही है कि पुरानी का मूल्य नहीं है नई से तो